हॅलो आं केंपेच्यान आं म्हजें नांव अनीश गांवकार हांव म्हाराष्ट्रांतल्यान आयला मात्शें तुम हांगा केंपेची एक फार्मास फोन लागला न्हय आतां हांव म्हाराष्ट्रांतल्यान म्हाराष्ट्रांतल्यान येयला म्हणजे म्हाक मात्चें तुमच्या आंग केंपेचे म्हणल्यार पारंपारीक जी भाजयो तें आस तेंची माच्ची म्हायती जाय आसली म्हणल्यार हांव आं आतां हांव ते वटेनची म्हणल्या बुकाचे इन्फो बरोवपाक आसता म्हणल्यार म्हायती बरोवप आसा म्हणटा ताका लागून म्हाका माश्शी फूल डिटेला माश्शें सांगपा शकता म्हणल्या कशी कशी म्हणल्यार खंय रोयता कसली मातयांचें भितर तें बी सांगपा शकतात तुमी आं मागीर तुमची जें म्हणल्यार आं आनी तुमी अश म्हणल्यार सगळें वां घरचीं घरचीं वांगडा दाई हें करता गा तुमी तुम् सेम आं आतां तुमचो मास्सो मागीर धाकले म्हणल्या जाग्याची लोकेशन्स कित्याक आतां थंय येत्ले म्हणल्या आटिकल बरयत्ले न्हय म्हुणटरी फोटो बी जाय पडटा ते थोडे हां मा आं म्हणल्यार तूं वर्सान वर्स रोयता न्हय तें सगळें आं तें आं म्हाका हे नंबराचेर हेच नंबराचेर लोकेशन धाड आं ना हेजेरूच म्हणल्यार हेजेरूच कोन स्पॅसिफीक जाय पट्टे म्हण तें ते दीस एक ते दीस सारकी समजून घेत इन्फॉमेशनान आं अनीश गांवकर म्हणलें आनी तुमचे आं गोंयच्या पारंपारीक क्षेत्रांतल्या भाजयांचें शिक्षण अशें बरयता म्हणल्यार थोडे हें रोयता की हांवें लायन घेतलात केंपेचो एक उलयलो तर तर तेका लागून हांवें खूब जाणां फोन केला आनी तेनी तुमचो नंबर दिलो म्हाका थँक्यू